ایک بار میرے گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے جب میری امی گھر پر نہیں تھیں اور مجھے اس وقت اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو مجھے اس وقت میرے ابو نے بولا کہ میٹ بناؤ تو میں نے میٹ بنایا اور میرے ابو بول کر باہر چلے گئے تھے میں نے جب میٹ بنایا تو وہ میٹ کوکر میں نیچے سے تھوڑا تھوڑا جل گیا اور جب وہ جل گیا تو پھر میں اس کو لے کے بہت بھاوک ہوئی اور پھر میں نے سوچا اب یہ تو جل گیا اور جب وہ لوگ کھائیں گے تو جلا جلا لگے گا اب میں اس کو کیسے ٹھیک کروں کیا کروں اب میں پھر میں نے اس کو اس کے جو پیس تھے سارے پیس پیس نکال کر اور پھر اس کو واپس سے تیل میں فرائی وغیرہ مرچ ورچ پیاز ویاز فرائی کر کے پھر میں نے اس کو بنا دیا اور پھر وہ اس کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ اچھا آیا میں نے اس طرح سے اسے سنبھالا اور مہمان بھی خوش ہوئے اور کھانے کا کھانا بن بھی گیا اور پھر وہ میں نے سنبھال بھی لیا بگڑنے سے